भारतांतले फामाद खेळ जावन आसा खो खो कबड्डी हॉकी क्रिकेट फुटबॉल आनी बरेचशे बरे बरे तालीमबाज जावन गेल्ले आसा आनी आतां आसाय बी सद्द्या तातूंतलो एक बरो जो तालीमबाज जावन गेलो तो जेन्ना इंडिया भारत जेन्ना दोन हजार अकरा वर्ल्ड कप जिखले तेन्ना गेरी क्रिस्टन हो एक बरो तालीमबाज जावन गेलो आनी सद्याचो जो तालीमबाज आसा तो पयलींचो बरो खेळाडू ताचें नांव जावन आसा राहूल द्रविड तशेंच जेन्ना डॉमेस्टीक क्रिकेट म्हणजे आय पी एल जेन्ना येता गुजरात टायटन्स ह्या टिमीचो तालीमबाज जावन आसा आशीश नेहरा जो एक भारताचो दिग्गज खेळाडू जावन गेल्लो आसा तशेंच फुटबॉलांत आमचो एफ सी गोवा टिमीचो जो झिको नांवांचो बरो तालीमबाज जावन गेल्लो आसा